हां जी महाराज हैलो जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा चंगा ते तुस ऐ ओ कुत्थैं खड़ोती दियां अस उत्थैं गै आई जन्नीआं'ऊ लैने तुसेंगी तुस कुत्थैं खड़ोती दियां हां अच्छा अच्छा अच्छा उत्थै खड़ोती दियां महाराज इत्थैं रियासी दी बड़ी लीला इत्थें तुस तुसें केह् केह् दिक्खना तुसें बड़ा किश दस्सने आं अस एह् तुसें अट्ठ दिन बी नेईं खतम होना पेई हां तुसें दिक्खी दिक्खियै एह् पैह्लें आई गेआ धनसर बाबा धनसर बाबा मतलब ऐ दिक्खने आह्ली जगह् पौड़ियां ढलियै जाना बड़ा शैल झंडे लग्गे दे केह् प्रसादै दियां दकानां तुसें दिक्खियै मन खुश होई जाना हरियालियां बाड़ियां हरियां एह् दब्बडियां एह्डी एह्डी लम्मियां दब्बडियां भाई उत्थै ते मतलब लोक कोई डंगर चारा दा ते कोई भिड्डां चारा दे फ्ही असें उत्थैं उतरियै जाना ते फ्ही अग्गें धनसर बाबा उत्थैं न्होने आह्ली जगह् महाराज बड़ी ओह् थुआढ़ा जेह्ड़ा एह् तुसें आई दियां नी सैर करने गी तुस एह् बड़ी शैल सैर करानी ऐ तुसें भाई उत्थैं केह् नांऽ पैह्ले तुसें न्होना उत्थै न्हाईयै न्होने आह्ली बड़ी शैल जगह् ओह्दे बाद फ्ही जेह्ड़े बाबा न जेह्ड़े धनसर बाबा जेह्ड़े उत्थें टेकना भाई मत्था ओह् तुसें जो तुसें मनोकामना जे जागत मंगना होग इक ते मंगी लैएओ अदें उत्थैं पूरां तुसें थुआढ़ी मनोकामना पूर्ण होई जाह्ग भई ओह् हां ते हां ते जे जोड़ी लड़ानी होग ओह् तुस लड़ाई सकदियां अदें ओह् के उत्थां फ्ही तुसें लेई जाह्गे फ्ही स्याड़ बाबै हां स्याड़ बाबै बी लेई जाह्गे हां नेईं आहो फ्ही स्याड़ बाबा रेही गे ना पिच्छै पैह्लैं उत्थैं गै जाना स्याढ़ बाबै फ्ही उत्थुं दा न्हाई नुहियै फ्ही आ उठी ऐ नौ देवियां उत्थै ओह् दस्सगे तुसेंगी हां हां नी हां अच्छा अच्छा ते फ्ही ठीक फ्ही रियासी दा ते महां के पता तुस इ'यां शैह्रा दा आई गेइयां केह् पता तुसें नेईं टरोऐ चलना होऐ तुसें ते अच्छा चली लैंदियां तुस ते फ्ही तां तुसें पैह्लें शिवखोड़ी गै लेगे तुसेंगी फ्ही ओह् ओह् महाराज बड़ी दिक्खने आह्ली जगह् शिवखोड़ी आओ शिवजियें दे महाराज लीला बज्जी दी गुफा इ'न्नी शैल ते ओह् दिक्खियै ते फ्ही दर्शन करियै ते प्रशाद लेइयै ते फेर टुरदे औना चलदे चलदे औना जुलदे हां एह् महाराज इक्कै बारी करी ओड़दे हे ते खरी गल्ल ही अच्छा एह् महाराज ठीक ऐ महाराज एह् अच्छा जी अच्छा जी